हाँ मैंने पी टी ऊषा के बारे में सुना है वो दक्षिण भारत की एक महिला एक धावक हैं हमारे भारतीय धावक है बहुत ही उनमें लगन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने बहुत लगन है बहुत ही ज़्यादा और मैं समझती हूँ जो आज कल की लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है किस तरह मेहनत करके कुछ भी लड़कियाँ आज कर सकती चाहे वो दौड़ में हो या कोई भी क्षेत्र में आज कल की लड़कियाँ आगे बढ़ सकती है तो हमें पी टी ऊषा से भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और मैं चाहती हूँ सारी लड़कियाँ उनसे प्रेरणा ले आगे भी और कुछ ना कुछ क्षेत्र में वो अपनी जाए तक मुकाम तक जाके पहुँचे उससे कुछ सीखे उनके उन्हें देखकर